میں ایک طالب علم ہوں اور حال ہی میں میں نے اپنے کیبن کو ایک نئے مقام پر منتقل کیا ہے چونکہ یہ جگہ نہیں ہے اور وہاں پانی کی فراہمی کا کوئی مستقل بندوبست نہیں اس لیے میں پہلے سے واٹر اتھارٹی سے رابطہ کر کے پانی کے ٹینکر کی باقاعدہ فراہمی کا انتظام کرنا چاہتا ہوں میرا مقصد یہ ہے کہ قیام کے دوران روزمرہ کے استعمال جیسے نہانے کھانا پکانے اور صفائی کے لیے درکار پانی کی مقدار مناسب وقت پر دستیاب ہو تاکہ کوئی پریشانی پیش نہ آئے نیا پتہ شمالی مشرق دہلی اگروال شاپ قیام کی مدت تین مہینے روزانہ پانی کی ضرورت تقریبًا ایک ہزار لیٹر برائے مہربانی اس مقام پر پانی کے ٹینکر کے بر وقت فراہمی کو یقینی بنائے تاکہ ہمیں پانی کی قلت کا سامنا نہ ہو اگر کسی قسم کی اضافی معلومات درکار ہو تو براہ کرم مطلع کریں